हाँ जी सर जी जी बताइए सर क्या सामान खरीदना है आपको किसके लिए जी जी बताइए एक मिनट सर मैं आपका हाँ अब बताइए जी पचास से सत्तर जी सर क्या सर आप आपको कौन सा चाहिए हमारे पास सारे सेल उपलब्ध हैं जी बिल्कुल सनफ़्लावर कितने पीस पाँच डब्बे सन फ़्लावर दाल कौन सी दाल चाहिए सर आपको कितनी चाहिए जी बिलकुल जी दस राइस कर लेते हैं हाँ बिलकुल सर जी पचास किलो राइस जी क्या सर क्या हाँ हाँ हाँ सारी चीज़ें सर उपलब्ध मिलेंगी आपको जी पाँच किलो ये भी कर देते हैं जी बिलकुल सर आइए जी सर ये भी हो गया काजू बादाम पाँच पाँच किलो जी दो सौ ग्राम इलायची क्या सर अच्छा हाँ हाँ हाँ ठीक है सर सर ये एक मिनट आपको बिल बना कर देखना पड़ेगा जी कितना क्या क्या आ रहे हैं तो सर आप तो ये सारा सामान कब आ के ले जाएंगे हमारे मॉल से दो दिन बाद आएंगे तो सर ये क्या नहीं नहीं सर डिलीवरी वाला कोई सीन नहीं है हमारे यहाँ पर आपको ख़ुद ही आना पड़ेगा और सर पेमेंट का क्या इस्यू रहेगा ठीक है सर मैं आपको बिल सेंड कर देता हूँ बिल आपको सेंड कर देता हूँ सर ठीक है